हेलो मैंने एक आटो बुक की थी ओला कंपनी से मैं रिषिता नामदेव गोहलपुर से बात कर रही हूँ मैंने आधे घंटे पहले ऑटो बुक की हुई थी वह अभी तक आई नहीं है मुझे इस्टेसन जाने में बहुत ही लेट हो रहा है भैया आप कहाँ पर हैं मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ आप अभी तक आए नहीं हैं आपको आधे घंटे पहले ही बताया था आपको अभी तक आना चाहिए था और फिर मेरे को जाने में लेट हो रहा फिर मेरी ट्रेन छूट जाएगी ऐसा आप हैं कहाँ पर वैसे ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि मैंने आपके पैसे भी पूरे दे चुकी हूँ हाँ अब आप आए नहीं और मेरा घाटा हो गया वहाँ पर कहाँ पर पहुंच गए हम ने गोहलपुर बोला था आप तो अमखेरा पहुंच गए तो आप वापस आइए जहाँ मेरा घर है फिर आप वहाँ आइए इतनी लेट आप हो गए पैसे भी मेरे पूरे ले लिए हो मैं कॉल भी नहीं कर सकती और मैं और पैसे भी नहीं दे सकती फ़ोन मत लगाइएगा आप सीधे यहीं आइएगा फ़ोन भी नी उठा रहे हैं मैं कब से काॅल कर रही हूँ आपको पैसे जब नहीं काम करना रहा तो पैसे वी नहीं लेना था